ہیلو قاسم ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے سر آپ کو فون میں نے اسی لیے کیا ہے ابھی ایک گھنٹے پہلے میں نے غازی آباد ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے آپ کو یہاں سے گاڑی بک کی تھی تو میں نے لوکیشن بھیجی تھی بھیجی تھی نا وہ کہیں اور کی تھی

ایسا کیجیے یہ کینسل کر دیجیے میں آن لائن کینسل کر رہی تھی میں نے کوشش بھی کی تھی لیکن میں اس میں ناکام رہی ہوں تو آپ پہ جو میرا نمبر تھا آپ کے پاس اسی لیے اس نمبر سے میں نے آپ کو فون کیا تھا کہ آپ میرے رائڈ کینسل کر دیجیے میں یہاں سے اپنی خود کی گاڑی سے چلی جاؤں گی آپ میں آپ میری رائڈ کینسل کر دیجیے آپ کا بہت احسان ہوگا کیونکہ مجھے جو میں نے آپ کو لوکیشن بھیجی تھی وہ غلط بھیجی تھی تو اسی لیے اب میں کہیں اور پہنچ گئی تھی پھر میں نے کوشش بھی کی کہ کینسل ہو جائے بٹ وہ کینسل نہیں ہوئی اگر آپ یہ اپنی طرف سے پلیز کینسل کر دیجیے گا تو آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا پلیز شکریہ آپ کا